जोधपुर जिले में बुजुर्ग आबादी के सामने स्वास्थ्य की और देखी जाए तो ऐसी कुछ विशेष चुनौतियाँ नहीं आती है गवर्नमेंट ने साठ साल के ऊपर के लोगों को हर सुविधा दी है पेंशन मिल जाती है सब चीज़ें मिल जाती हैं और जो सरकारी नौकरी के बाद जो सेनानी व्रत होते हैं बढ़ती उम्र के जो भी बुजुर्ग हैं तो उनको अच्छी खासी पेंसन मिल जाती है जिससे वह अपना मतलब पीछे की अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सके और सामाजिक समर्थन में देखा जाए तो हमारे यहाँ के मतलब राजस्थान में सभी लोग सबको एक दूसरे को अच्छे से रखते हैं खास करके बुजुर्गों को विशेष सम्मान देते हैं उनका ध्यान रखते समा सामाजिक स्तर पर भी जो ऐसे लोग हैं उनको एक अच्छा पद दिया जाता है उनका सम्मान किया जाता है कुछ ऐसे परिवार हो सकते हैं जो बुजुर्गों को सम्मान नहीं देते हैं या उनकी कदर नहीं करते हैं बाकी रहे दूसरी बात करें ऐसे सामाजिक और समर्थन की तो सभी लोग हमारे बूढ़े बुजुर्गों को सम्मान देते हैं